मैंने अपनी बाइक की देखभाल बहुत तरीक़े से करते हो जैसे कि मंथली सर्विस करता हूँ मंथली सर्विस जा कर करवाता हूँ इसके अलावा टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहता हूँ ताकि मेरी बाइक गुड गुड कंडीशन में हो बाइक बाइक में लंबे लंबे रास्ते के लिए मैं हेलमेट वग़ैरह का यूज़ करता हूँ ताकि अपनी सेफ्टी रख सकें इसके अलावा बाइक में ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो सब फॉलो करते हैं ताकि कुछ दुर्घटना ना हो जाए इसके अलावा बाइक चलाना कभी कभी थका देने वाला होता है क्योंकि एक्सीलेटर पर हाथ मतलब हाथ रख रहता है जिससे जैसे कभी कभी हाथ वग़ैरह दर्द होने लगता है और इसके अलावा कुछ टाइम तक कंटीन्यू चलाने से कुछ नींद वग़ैरह भी आने लग जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है मैं अधिकतर बाइक लंबे छोटे रास्ते के लिए यूज़ करता हूँ लंबे ट्रैवल के लिए लंबी दूरी के लिए पब्लिक ट्रैवल पब्लिक ट्रेवल्स का यूज़ करते हैं करता हूँ इसके अलावा बाइक चलाना बहुत इज़ी नहीं कह सकते हो वो टाइम टू टाइम देखना होता है चारों तरफ़ नज़रें देखनी होती है ताकि कुछ घटना ना हो जाए और इसके अलावा